जब मैं पाँच साल का था तब मुझे स्कूल भेज दिया गया था स्कूल में जाने के बाद वहाँ पर सभी हिंदी भाषा में बात करते थे और उस के अलावा भी मुझे घर पे हिंदी भाषा में ही बात किया जाता था मेरे से लेकिन जैसे जैसे में बड़ा होता गया जैसे जैसे मुझे स्कूल का अनुभव ज़्यादा होता गया वैसे वैसे मेरे सभी परिजन मेरे दोस्त मित्र घर वाले सब ही हिंदी में बात करना शुरू कर दिए जिस से कि मुझे हिंदी में बात करना और ज़्यादा अच्छा लगने लगा जब मैं स्कूल में जाता था तब मैं वहाँ अपने जो घर की भाषा थी उस का उपयोग करता था लेकिन वहाँ के अध्यापकों ने मुझे मना किया कि यहाँ पर हिंदी भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा इस वजह से मुझे वहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग करना पड़ा और जिस के चलते में हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरीक़े से बोलने लगा फिर जो मेरी सारी किताबें सब कुछ आई जिस को मैंने पढ़ा उस में भी सब में हिंदी भाषा का उपयोग किया गया था और हिंदी भाषा को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और हम कोई भी उस इसे प्रयोग में ले सकते हैं हम जितना सोचते हैं हिंदी भाषा का उपयोग उतना मुश्किल नहीं है यह बहुत ही आसान है और हिंदी हमारी मातृभाषा है हम सभी को इस का उपयोग करना चाहिए एं कि परंतु बहुत से लोग है जो आज हिंदी भाषा का उपयोग ना करते हुए अंग्रेज़ी को बहुत अहमियत दे रहे हैं जो कि एक बहुत ग़लत बात है जब मैं अपने घर के आस पास के बच्चों से बात करता हूँ तब भी मैं उन से हिंदी में ही बात करता हूँ और मैं उन को भी बोलता हूँ कि तुम भी हिंदी में ही बात करो जो मेरे से उम्र में छोटे बच्चे हैं जो मेरे आस पड़ोस के बच्चे हैं मैं उन से हिंदी में बात करता हूँ और वो मुझे देख देख कर हिंदी बोलना सीख रहें हैं जैसे कि मैंने बचपन में हिंदी बोलना सीखा था मेने अपने बचपन में अपने अध्यापकों से अपने घर वालों से अपने दोस्तों से अपने परीजनों से हिंदी बोलना सिखा था क्योंकि वो मेरे से हिंदी में बात करते थे तो मुझे धीरे धीरे हिंदी बोलना आ गया था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो मेरे आस पास पड़ोस के जो बच्चे हैं वो भी हिंदी में ही बात करें वो हिंदी बोलना सीख जाएं और जो मेरा हिंदी का अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि हिंदी बोलने में बहुत सरल है इस का कोई ज़्यादा इस का मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है हम कोई भी इसे आसानी से बोल सकता है लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं बोलना पसंद ही नहीं करते बहुत से लोग अंग्रेज़ी की तरफ़ जाना पसंद करते हैं जो कि वर्तमान समय में हमारे देश के लिए एक ख़तरा है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करना चाहिए जैसे जैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे किताबें पड़ेंगे उन को हिंदी के बारे में और अच्छी जानकारी होगी और वहाँ के अध्यापकों को परीजनों को दोस्तों को सब को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि वो अपने बच्चों से छोटों से बड़ों से उम्र में उन से ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बात करें जिस से कि उन का हिंदी के प्रति अनुभव और अच्छा हो वो हिंदी के प्रति लगाव रखें और वह हिंदी को और अच्छी तरीक़े से जानें